जि'यां साढ़ा रियासी डिस्ट्रिक आई गेआ असें बड़े फायदे न बड़े रोजगार खु'ल्ले दे बड़े टूरिजम औंदे अस अजकल अगर इक बाह्र इक खोखा बनाई लैचै चाही दा ओह्दे कन्नै बी असें बड़ा फायदा होंदा कि बड़े टूरिज्म औंदे टूरिज्म ही होंदे कि साढ़े कच्छ इक इयां जि'यां सियाढ़ बाबा आइया उत्थै बी बड़े टूरिज्म औंदे जि'यां बाबा डंसल आइया उत्थै बी बड़े टूरिज्म औंदे जि'यां ग्हार बाबा जित्तो आइया उद्धर बी बड़े टूरिस्ट औंदे जि'यां शिव खोड़ी आई उत्थै बी बड़े टूरिस्ट औंदे जि'यां बै बैशनो माता देवी ऐ उत्थै बी बाह्रे दी दुनिया बड़ी औंदी बड़े टूरिज्म उत्थै बड़ी जातरा औंदी बाह्रे दी ते उत्थें लोकें केइयें बचारें दुकानां बनाई दियां कोई चाही आह्ली दुकान कोई रुट्टी आह्ली कोई परशाद आह्ली अपना लोक गुजारा करदे कि कोई गोरमैंट नै असें कोई इ'यां नेईं कोई बड़ा फायदा साढ़े रियासी डिस्ट्रिक बिच ते जि'यां कोई बचारे आटो चलाइयै गुजारा करदे कोई घोड़े बांह्दे कोई पालकियां रक्खी दियां कोई पिट्ठू मतलब इयां लोक अपनै शैल गुजारा करी लैंदे साढ़े रियासी डिस्ट्रिक जि'यां हुन साढ़े इत्थै कि कि बड़े इ'यां मतलब जि'यां एह् फैक्टरियां हैन इक दो साढ़े घरै कच्छ जि'यां कोई पानी आह्ली फैक्ट्री होई बोतलां बनदियां कि लोग जिं'दे कच्छ कोई रोजगार नेईं ऐ ओह् जन्दे उठी पानी आह्ली बोतलां भरदे कोई बोतलां पैक करदा कोई गड्डियें च मतलब अग्गै पिच्छै लेंदे उ'नें बचारें बड़ा फायदा होई जंदा जि'यां मतलब कटरै हुन परशाद आह्ली फैक्ट्री होई गेई जि'नें ई नेईं कोई रोजगार होऐ जि'नें ई और तां उत्थै जन्दे उठी फुल्लियां भरदे पैकिंग करदे मोमबत्तियां ओह् करदे मोमबत्तियें नै पैकिंग करदे कि साढ़े मतलब गोरमैंट दी तरफा रियासी डिस्ट्रिक च बड़े रोजगार खु'ल्ले दे जि'यां हुन साढ़े इत्थै एह् होई गेआ नारायणा हास्पिटल होई गेआ कि बाह्रे दे लोक औंदे होंदे इत्थै हास्पिटल हुन साढ़ै रियासी डिस्ट्रिक कटरै हास्पिटल हा जां जम्मू जाना पौंदा हा हुन अजकल इन्नी सुविधा होई दी कि कोई बी बमार होई जा इत्थै अस दो मैंट च हास्पिटल पुज्जी जन्ने इन्नी बी सुविधा होई दी नेईं कुसै बचारे कोल पैसे होन कार्ड बी लग्गी जन्दे कि कोई परेशानी नि आंदी ते लोक बी बड़े नौकर होई दे कोई जनानियां बंदे कोई सकोर्टी लग्गे दा कोई सफाइयां आह्ले च कोई हेल्परें च जि'यां मतलब लोक लग्गे दे अपना गुजारा शैल करा दे अपना जि'यां हुन यूनिवर्सिटी होई साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक च यूनिवर्सिटी खु'ल्ली दी तां यूनिवर्सिटी दा एह् फायदा कि बाह्रे दे बच्चे पढ़ने इत्थै आवा दे अगर कल गी साढ़े निक्के निक्के बच्चे दिखदे कि इत्थै बाह्रे दे बच्चे पढ़ने ई आवा दे साढ़े बच्चें ई बी हिम्मत आई जंदी कि साढ़े बच्चे बी शैल पढ़न शैल बाह्र भेजने दी कोई जरूरत निं यूनिवर्सिटी साढ़ै बनी दी यूनिवर्सिटी पढ़न शैल ते शैल साढ़े बच्चे बी कुतै पुज्जन कुतै अग्गै पिच्छै जाने दी कोई इनें ई परेशानी निं आवै ते इ'यां बड़े साढ़े डिस्ट्रिक बड़ी सुविधां निकली दियां अजकल जि'यां अग्गै पिच्छै लोकें ई कोई हर ग्रां च जाओ लोक घर बैल्ले बैठे दे जनानियां बैल्लियां बैठी दियां बंदे घर बैल्ले बैठे कोई कम्म नेईं थ्होंदे साढ़ै इत्थै इन्ने कम्म खु'ल्ले दे न कि कोई कुसै ई बैल्ले बौह्ने दी घर जरूरत नेईं ऐ कोई फाकै नेईं रेही सकदा जनानियां कम्म करी सकदियां कुड़ियां कम्म करी सकदियां बंदे जेह्के बचारे बच्चे अज्जकल दसमी पढ़ा दे नेईं पढ़दे ओह् उ'ने बी चस्का पेई दा के अस कम्म करचै कि इत्थै बड़े कम्म खु'ल्ले दे कि कम्म करने दी थोह्ड़ी ओह् ऐ कि इन्ना ओह् निं ऐ कि हर कोई इत्थै अपना ढिड्ड पाल्ली सकदा गुजारा अपना करी सकदा एह् निं ऐ कि घर बैल्ले ब'वो जी कोई कम्म निं ऐ हर कम्म खु'ल्ले दे साढ़े लेई कि कोई ओह् निं ऐ जगह जगह स्कूल खु'ल्ले दे बच्चें दे पढ़ने लेई ब पढ़ाओ कोई पैह्लें पैह्लें होंदे स्कूल होंदे बड़े बड़े दूर होंदे स्कूल लोग बच्चें पढ़ांदे नेहे अजकल बड़े जगह जगह जित्थै ग्रां इक इक ग्रां च वि दो दो स्कूल अकैडेमी स्कूल वि खुल्ले दे सरकारी स्कूल वि खुल्ले दे कि गोरमैंट दी तरफ दा कि बच्चे अपने पढ़ाओ इ'यै सुविधा अपने बच्चे पढ़ाओ शैल पढ़ाओ लखाओ कि अग्गे पूज्जन कोई साढ़े बच्चे किश बन'न कुतै ते जि'यां जि'यां लोक बचारे उ'आं बैशनो माता गै दिक्खी लैओ कटरै दिक्खी लैओ कि लोग सारे जाइयै केईं लोक कटरै किन्ना कम्म करा दे कुसै रेढ़ियां कुल्चे आह्लियां रेढ़ियां लाए दियां कोई मालां बेचदा कोई के फोटो बेचदा अपना गुजारा ओह् बी शैल करी लैंदे बचारे कोई ढक्किया जंदा कोई कमरे लगांदा कोई कि'यां करदा कोई झाड़ू मारदा उ'ने जि'यां कि'यां होंदे अपना गुजारा ओह् बी शैल करी लैंदे शैल गुजारा होई लैंदा उंदा बी कोई टूरिस्ट गड्डियां लांदे जि'यां कोई टूरिस्ट जाना कटरा आवा दा होऐ ओह् आखना कोई ग्हार जाना कोई आखदा बाबा धनसर जाना कोई आखदा शिव खोड़ी जाना ते चलो उं'दा बी बचारें दा गुजारा होई जंदा कि साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक च कोई किसे कम्मे दी कोई कमी निं ऐ हर सुविधा साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक गोरमैंट नै कोई बी बैल्ले बौह्ने दी कुसे ई जरूरत निं ऐ हर कम्म खोह्ले दे न गोरमैंट नै